हाँ मैडम बताइये मैं क्या करता हूँ अच्छा कौन सी कम्पनी का दिखाइए मुझे एक बार दिखाइए ये आपने कब लिया लैपटॉप जी एक साल हो गया आपको अच्छा तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है अच्छा और ये लैपटॉप इसकी सर्विस करवानी है आपको है ना हाँ मैं ठीक है एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ मैडम लैपटॉप आपका बहुत ही स्लो चल रहा है और बैकग्राउंड में इसकी बहुत सारी एप्लिकेशंस हैं जो अभी जैसे ही लैपटॉप ओपन करते हैं तो वो वर्क करने जाती है तो इसकी वजह से इसकी रेम पर बहुत लोड पड़ रहा है तो इसकी एक रेम बढ़वा लीजिएगा और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पुराना हो गया है तो उसको मैं चेंज करता हूँ ठीक है और बाकी मैं इसके देख लेता हूँ मैडम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं चेंज चेंज करुँगा इसमें दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालूँगा और अभी जो लेटेस्ट आता है वो विंडो इलेवन आ रहा है तो विंडो इलेवन का जो जो खर्चा आता है वो आता है पच्चीस सौ रुपय का और बाकी आठ सौ रुपए मेरी सर्विस चार्ज रहेगी और इसके अलावा जो दूसरी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डलेंगे तो उसका आएगा वो मैं आपको लास्ट में बता पाऊंगा अभी तो मैं ये दो चीज़ें करके मैं आपको बताता हूँ हाँ मैडम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं चेंज करता हूँ क्योंकि आपने आपके इस लैपटॉप में आप देख रहे होंगे की आपका टू टू थाउजेंड ही आप चला रहे अभी तक और अभी चल रहा है टू थाउजेंड इलेवन तो टू थाउजेंड और टू थाउजेंड इलेवन के अंदर बहुत डिफरेंस आ गया और जो आपने दूसरी एप्लिकेशनस उसमें डाल रखी है सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं वो तो ये ये अब्ग्रेडेड हैं और ये अब्ग्रेड हैं इस कारण से ये आपके इस लैपटॉप एक टर्निंग की और पर्फोमेंस की बहुत दिक्कत आ रही है नहीं नहीं मैडम नहीं नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और जैसा की मैं इसमें देख रहा हूँ कि आपकी बहुत सारी एप्लिकेशंस जैसी आप लैपटाप ओन करते हैं तो वो वर्क करने लग जाती है तो उनको मैं बंद कर देता हूँ और बाकी मैं इसको एक बार चेंज करके इसको फिर मैं दूँगा आपको बता दूँगा इसमें और क्या दिक्कत आएगी है ना नहीं नहीं मैडम एन्टीवायरस इसमें इन्बिल्ड ही आती है डली हुई तो फिर उसमें बाहर से डलवाने की आपको जरूरत नहीं है और वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा मेरे को दिक्कत नहीं है जिसका खर्चा आएगा पाँच हजार रुपया जी मैडम ओके ठीक है मेडम